में एह्के बूह्टे लाए न एह् अ'ऊं मतलव मेरे भ्राएं नै नर्सरी खोल्ली दी ऐ अ'ऊं उत्थुंआं लेऔनी एह् बूह्टे लेऔनी ते लान्नी

कपड़ै च रक्खनियां रक्खियै फ्ही ओह् पक्की जान फ्ही ओह्दी बीऽ दलान्ने फ्ही अल ओह् बीऽ लाई बीऽ मतलव घरा कड्ढी लैन्नी भिंडियां बी कड्ढी लैन्नी मर्चां बी कड्ढी लैन्नी ते बाकी ना अ''ऊं मतलव नर्सरीआं मेरे भ्राऽ ने नर्सरी खोल्ली दी बाकी बीऽ अऊं बूह्ट्टे उध्दरा की के ओह् अऊं मतलव एह् बूह्टे उध्दरा लोऔनी ते लाई लान्नी ते केंई बीऽ अऊं घरा बी कड्डी लैन्नी ते केंई मेरी केंई भैनां मेरियां बी लेई औंदियां उत्थुआं लेई औनी अ'ऊं मतलव ओह् बी लेई औंदियां ओह् बी लांदियां कोई बी मतलव किश एह् जेह्के बीऽ न में केंई घरा लाए कड्ढियै किश कड्ढी लैन्नी किश अऊं उध्दरा भ्राऽ मेरै नर्सरी खोह्ली उत्थुआं बीऽ लेऔनी अऊं मतलव लाई लैन्नी ते की भाई मिगी एह् मिगी बड़ी पसिंद ऐ सब्जी लाना घर किश दे बीऽ बनाना किश मतलव लेऔना लाना मीं बड़ा पसिंद ऐ ते एह् बीऽ मेरी भैनां बी लेऔंदियां होर बी स्हेलियां बी आखदियां मड़ी मिगी आह्न्नी देआं तूं कुत्थुआं लैन्नी पनीरी मैं आखेआ भाई अऊं अपने प्योकेआ लेऔनी मेरै भ्राऽ नै मतलव खोह्ल्ले दा एह् नर्सरी खोह्ल्ली दी उत्थें हर इक मतलव बूह्टा सब्भी जंदा निम्बुएं लैओ गरगलें लैओ जेह्दे लैओ मतलव उत्थुआं लेऔने अस ते मतलव लान्ने स्हेलियां मेरियां आखदियां मड़ी मिगी बी आह्नी देआं असें बी आह्नी देआं अस बी लाच्चै की बी उनें बी आह्नी दिन्नी ते ओह् लांदियां ओह् बी आखदियां मिगी बी लाई दे भैनां बी लेई जंदियां मतलव ओह्बी घरे दे बी प्योकिये मेरे मतलव शैल उनैं नर्सरी बड्डी नर्सरी खोह्ली दी ऐ मतलव सारे ग्रांऽ अह्ले बी लेंदे हैं सारे लेंदे ते मतलव अस अमी लेऔनी लेई ऐ फ्ही लान्नी घर किश स्हेलियां लेई जंदियां मेरे कोला किश मेरी जठानी लैंदी मतलव ओह् आखदी मिगी बी आनी दे मड़िये में बी लानियां तूं कुत्थुआं लैन्नी में आखेआ अऊं उत्थुआं लेऔनी तुसें आनी देह्गी ते ओह् बी लैंदी मेरे कोला ओह् बी लांदियां सारे अस मतलव लान्ने अपने घरे दे ते फ्ही सब्जियां असैं घरे दियां होई जंदियां बीऽ बनाने केईंया केईं दा बनी जंदा घरा किश बज़ारा लेऔने किश उध्दरा लेऔने मतलव जित्थूं थ्होईया अस लेइयै लाई लैन्ने अपनै अपनै घर त्यार करी लैन्ने ते मिगी मतलव सारे आखदे मड़ी मिगी बी आहनी दे ओह्की आखदी मिगी आहनी दे अऊं एह् सारें आह्नियै बनाइयै दिन्नी एह्दै कारण बी अस अपनै घर बगीचा मतलव त्यार करी लैन्ने बनाने लान्ने बूह्टे हैं ते इयां बड़ा इयां शौंक ऐ लाना लाईयै केंईयैं दिन्ने पनीरी किश उध्दरा लेऔने किश उध्दरा लेऔने ते मतलव अस पनीरी दिन्ने घर लान्ने हं मेरी मतलव सारे आखदे भाई जिस बी मतलव ओह् बी आखदियां असेें बी आह्नी दे किश मतलव जेह्के रिश्तेदार सारे लेंदे भैनां बी लेंदियां किश भ्रा मेरे ब्होए दे सारे मतलव सारे मतलव बड्डी नर्सरी खोह्ल्ली दी सारे लेंदे आखदे ते अमीं लेऔनी सारे लांदे अस बी बस अपनै घर शैल बगीचा बनाई लैन्ने साढ़ै कम्म मतलव इत्थूं मतलव शुरू होई जंदा फ्ही अस शैल आपनी गार्डन मतलव बनाइयै रक्खने लान्ने हर इक चीज़ लान्ने निम्बुएं दे बूह्टे होइये गर्गलें दे होईये मतलव निक्के निक्के बूह्टे लान्ने उनें शैल मतलव पानी पूनी देईयै बड्डे पालने फ्ही ओह् फल दिंदे फ्ही शैल अस अपने घरे दा गै सब किश क'ड्ढी लैन्ने फ्ही अस मतलव त्यार करी लैन्ने घरे दा सब किश